देश आजादमे सबसे बड़ा हाथ छनि हँ सबसे बड़का हाथ छनि जवाहरलाल नेहरू ओ कि कि नहि कएलखिन जेल गेलखिन लड़ाइ कएलखिन लड़लखिन झगड़लखिन तकर बाद चन्द्रशेखर आजाद भेलै चन्द्रशेखर आजाद भै गेलै आब तकर बाद देशभक्त आओर छथिन हुनकर नाम ओतेक याद नहि छै बूढ़ पड़ि गेलिए आब ओतेक नहि धिआन खिआल रहै छै बोलै बढ़िआँ बात भुलल छिअऽ इएहसब आजादीके लड़ाइमे कतेक बेर जेल गेलखिन कतेक बेर लड़ाइ कएलखिन महात्मा गाँधी महात्मा गाँधी कहाँ छनि एगो रहथिन उग्रवादी दल आओर एगो रहथिन शान्ति दल उग्रवादी दलमे रहथिन कि नाम छिकनि जइसे तब उग्रवादी दलवला लड़ाइ झगड़ा कै दै रहथिन महात्मा गाँधीके रहथिन शान्ति दलमे रहथिन कि कहै रहथिन एक थप्पड़ मारलै तऽ दोसरो गाल थमै दै रहथिन जेकि थप्पड़ मारऽ लेकिन हमर राज छोड़ऽ राज छोड़ऽ कोनाहु करिके लड़िके झगड़िके बोलिके कहिके

आजादी मिललै लेकिन आजादिओ ओकरे मिललै जकरा कि धन छै सम्पति छै हेँ पूछवला छै भैलुवला छै गरीब सबदिनाके रहि गेलै बन्हुए ओकरा आजादी नहि छै ओकरा रोटी पानी मिलबे नहि करै छै आजादी कहाँसे मिलतै गरीबके एतेक दिक्कत अभिओ छेबे करै हँ होइ रहलै हँ अभिओ होइए रहलै हँ अभी कोइ गरीबके लिए कोइ कोइ उपदन नहि छै आओर कोइ अथी नहि छै